मिकी जेह्का सुआल पुच्छेआ गेदा ऐ ओह् ऐ ड्रेनेज सिस्टम दा जानी के पानी दे निकास आस्तै जेह्का तुसें केह् केह् थुआढ़ै ग्रांऽ बिच्च होए दा ऐ मैं तुसेंगी सना साढ़े ग्रांऽ बसंतगढ़ बिच्च जेह्का आई गेआ साढ़ा बज़ार आह्ला म्हल्ला ते उत्थें साइडें उप्परें बड़ियां अच्छियां पाइपां बिछी दियां न ते ड्रेनेज जेह्की ऐ उसी सारी दूर तक जंदी ऐ ते रस्ता जेह्का ऐ ओह् साफ गै रौंह्दा ऐ ते बाकी आई गेआ बजार दे लागै दुआगै दाएं बाएं जेह्के साढ़े ग्रांऽ न ते उत्थै तुसेंगी सच सनां तां ओह् अपने बार कुदरती नालियां बनी दियां न ते ओह् ड्रेनेज सिस्टम जेह्का ते ओह् कूड़ा करकट जेह्का लोक होंदे ते ओह् बड्डियां बड्डियां नालियां न पानी जिसलै बरसांत होंदी ते खुल्ला पानी औंदा ते जे कुसै गंद बगैरा सुट्टे दा होंदा ते ओह् सारा रुड़दा उत्थुआं ते जंदा उज्ज दरेआ च थल्लै ते फ्ही ओह् लभदा बी नेईं ते साफ सफाई रौंह्दी ग्रांऽ च प्हाड़ें च खास कर ते बाकी जेह्का इ'यै ऐ के साफ सुथरा ई ऐ सारा किश ई समझो तुस इत्थै ग्रांऽ च